हॅलो वीणा ट्रॅवल एजंसी उलयता हांव यश तळावळीकर फाटल्या डिसेंबराच्या सुटयेंत म्हजे मुंबयच्यान कांय इश्ट गोंयान रावपाक आयिल्ले तांणी गोंय बऱ्या भशेन भोंवले त्या वेळार हांवें तुमच्या ट्रॅवल एजंसितल्यान कॅब बूक केल्ली आनी तुमच्या ड्रायवरान म्हज्या इश्टांक बऱ्या भशेन भोंवयलें वेगळ्या वेगळ्या बिचार वेगळ्या वेगळ्या हॅरिटेज सायट्सार कॅफेटेरियान हॉटेल्सान बरें भोंवयलें तरेकवार पकवान खावपाच्यो ताणें सल्ले दिले त्या तुमच्या ट्रॅवल एजंसिच्या कॅबाची ड्रायविंग स्पिड स्मूद आशिल्ली त्या भशेन तुमच्या ड्रायवरान रस्त्यार गाडी चलयली म्हजे इश्ट तुमच्या ड्रायवरा बद्दल खूब बरें बरें सांगताले आतां ह्या फुडल्या सुटयेन म्हजे काय इश्ट बेंगलोरच्यान गोंयान रावपा येवपाचे आसा तुमचे कडेन मागतां लास्ट ट्रिपार दिल्ले दिल्ली टॅक्सी आनी तुमचो ड्रायवर म्हाका परत मेळचो आनी म्हजें ह्या वेळार सुद्दां इश्ट खुश जावन बऱ्या भशेन गोंय भोंवचें तुमच्या ट्रॅवल एजंसी म्हाका खूब आवडटा आनी हांव म्हज्या हेर इश्टांक सुद्दां तुमच्या कॅब सर्विसा बद्दल सांगतलों आनी तांकां गोंयान मज्जा करूंक सांगतलों देव बरें करूं थेंक यू